जय झूलेलाल मां क्रिकेट जो जाम शौक़ीनु आहियां क्रिकेट में घणई अहिड़ा खिलाड़ी थिया आहिनि जिन सॼे देश में पंहिंजी छाप छॾी आहे क्रिकेट में पहिरियों कपिल देव हुओ जंहिं भारत खे पहिरियों वल्ड कप खटायो ॾाढी सुठी रांदि कंदो हुओ क्रिकेट कपिल देव अॼु बि हुन जो जाम नालो आहे जंहिं भारत खे पहिरियों वल्ड कप खटायो हुन खां पोइ सचिन तेंदुलकर आयो सचिन तेंदुलकर हेॾियूं रन्सूं ठायई एॾो सुठो नालो कई हेॾा रिकॉड्स ठाया अथई जो अॼु ॿिया खिलाड़ी सोचींदा आहिनि हिनजो रिकॉड कॾहिं टुटंदो हुन खां पोइ महेंद्र सिंह धोनी जे हेॾी सुठी भारत जी कप्तानी कई हुनजी कप्तानीअ में बि भारत वल्ड कप खटियो ऐं हुन जाम मैचयूं खटायई अॼु रोहित शर्मा विराट कोहली आहे जेके हिन क्रिकेट खे अॻियां वधारे रहिया आहिनि हुनजी बि जाम सुठी गेम आहे हुननि जो बि जाम नालो आहे